میں نے ایک کولر خریدا چوںکہ یہاں گرمی کی شدت اتنا زیادہ ہے تقریباً پچاس پلس سیلسس ڈگری یہاں گرمی ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھنڈے رکھنے کے لیے میں نے ایک کولر خریدا لیکن کولر کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہ کولر خراب ہے اس سے پانی پھینکتا ہے اس سے پنکھا صحیح سے نہیں چلتا ہے اس سے کرنٹ آتا ہے تو اس لیے یہ کولر کو ہم اپنے فائدے کے لیے آرام کے لیے لائے لیکن وہ خود ہمارے لیے ایک سر دردی بن بن گیا ہوا ہے چوںکہ اس سے طرح طرح کی پریشانیاں جھیلنے کو پڑی جیسے کہ پانی پھینکنا ارتھ آنا کرنٹ لگنا وائر اس کا چھوٹا ہونا یہ سب ہمارے لیے پریشانی کا باعث بھی لہذا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ کولر نہ خریدیں